मैंने पक्षियों को आकर्षित करने के लिए अपने आँगन के अंदर गमले लगवाएं हैं जिससे कि पक्षी मेरे आँगन के अंदर आकर्षित हो और मैंने ऐसे गमले लगवाएं हैं जिसके अंदर छोटे छोटे फूल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जैसे कि गुलाब और मोगरे का फूल मैंने इन्हीं सब चीज़ों के लिए लगवाया है तो उस कारण मेरी आँगन के अंदर बहुत सारे पक्षी आकर्षित होते हैं और मैंने बहुत सारी उनके लिए खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं जिससे कि वो अपना दाना पानी मेरे आँगन में आके करते हैं और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे काफ़ी ज़्यादा सुन्दर लगता है इस कारण